हमलोग विशेष रूप से काशी हमारा क्षेत्र है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और वहाँ प्राकृतिक गंगा जी बह रही हैं और उधर नदी है और इधर अस्सी नाला है और वहाँ संकटमोचन प्राकृतिक मंदिर है और माँ अन्नपूर्णा दुर्गा जी की सिद्ध पीठ है बाबा विश्वनाथ वहाँ विराजमान हैं वह हमारी काशी जो है इस धरा भूमि पर अद्वितीय है और बहुत सुंदर जगह है बहुत से सैलानी वहाँ आते हैं विदेशी विदे विदेशी लोग भी बहुत से आते हैं सैलानी अभी हम हाल में अयोध्या गए थे अयोध्या में राम जन्म भूमि जहाँ बाबा ने राम जन्म भूमि के मंदिर को तुड़वा कर मस्ज़िद बनवा लिया था उस मस्ज़िद जो को है हिंदुओं के द्वारा केस करने के बाद न्यायालय से फैसला आने पर तुड़वा करके राम लला के स्थापना आइ मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर बड़ा है वहाँ प्राकृतिक सरयु जी बह रहे हैं हनुमान गढ़ी के हनुमान जी वहाँ प्राकृतिक रूप से मौज़ूद हैं वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ वहाँ उनकी कई पीढ़ियों से राज्य चला राजा थे वहाँ के प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनो है वहाँ हमारे चकिया के पास में एक राजदरी और देबदरी फॉल है वहाँ हमलोग जाते हैं वहाँ प्राकृतिक चीज़ें हैं चारो तरफ जंगल है नदी है और उस फॉल है और बहुत ही रमणिक स्थान है जहाँ पर तमाम बाहर से हमारे देश के बाहरी देश के लोग वहाँ घूमने जाते हैं वहाँ शूटिंग वगैरह होती है फिल्मों की किसी भी प्राकृतिक रूप से सुंदर जगह पर गए या वादियों में जाने पर जो महसूस होता है की वाह प्रकृति क्या है प्राकृतिक सुंदरता जंगलों में है जैसे बिंडम फॉल है और बहुत से ऐसे मंदिर स्थान हैं जहाँ कि बहुत रमणिक लगता है जैसे कोइलार्वा हनुमान जी हैं वहाँ हमलोग जाते हैं प्राकृतिक रूप से भी दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान हैं वहाँ दह है पानी का वह प्राकृतिक है